میرے پاس جو دوڑنے کے جوتے ہیں وہ نائک کے ہیں جن میں میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں ان کو ترجیح دینے کا سب سے بڑا بات جو ہے وہ یہ ہے ان میں بھاگنے میں دوڑنے میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور جس سے مجھے تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی دوڑنے کے لیے مجھے روز مارننگ میں صبح میں ایک گارڈن میں جانا ہوتا ہے جس سے میں جس کے اندر جا کر میں دوڑ لگاتا ہوں دوڑنے سے ہمیں یہ مجھے ایک اچھا میں محسوس ہوتا ہے میری فیلنگ اچھی ہوتی ہیں جس سے شریر بھی تندرست رہتا ہے دوڑ لگانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے جس سے اس کے اندر پیدا ہونے والی بیماری دور ہوتی ہیں اور شریر بھی تندرست رہتا ہے دوڑنا ایک ایسا سسٹم ہے جس سے آدمی کا ہارٹ دماغ اور جو بدن کے جوڑ ہوتے ہیں ان میں تندرستی محسوس ہوتی ہے آدمی دوڑنے سے بہت کمی سے بیمار ہوتا ہے میرے پاس ایک مخصوص لباس ہے جسے میں پہنتا ہوں جسے میں نے اپنا ایک پرسنل لباس بنا رکھا ہے جسے دوڑتے وقت پہن کر میں جاتا ہوں دوڑ لگانے کے لیے میرے ساتھ میرے دو دوست اور رہتے ہیں جس کے ساتھ میں ایک لمبی دوڑ کرتا ہوں روز صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں یہ دوڑ لگانے کے لیے جاتا ہوں جو میرا لباس ہے اس سے ہمیں دوسروں کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے ہم ہم لوگوں نے اس لباس کو ایک ٹیم میں بنا رکھا ہے ٹیم جو ہماری صبح میں جاتی ہے اسے لوگ دور سے پہچان لیتے ہیں دوڑنا ایک بہت ضروری کام ہے جس سے ہمارے بدن میں ہمارے دماغ میں بہت زیادہ پھرتی آتی ہے اور ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے پورے دن کو کاٹنے کے لیے ہمیں صبح جلدی اٹھ کر ایک گھنٹہ کم سے کم دوڑ لگانی چاہیے جب ہم روز دوڑ لگائیں گے تو اس سے ہمارا بدن ہمارے پیر ہمارے بدن کے جوڑ سب مضبوط ہوں گے دوڑ لگانے کے بعد ہمیں اچھا کھانا بھی کھانا چاہیے جس سے ہمیں تندرستی ملتی ہے دوڑ لگانے سے ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے جو ہمیں پریکٹس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے جس کے بعد ہم کرکٹ فٹ بال اور بھی کھیل کھیل سکتے ہیں جن میں ہمیں آسانی محسوس ہوتی ہے